गाय एकटा पालतु जानवर होइत छथि जे देखयमे तऽ बहुत नीक लागै छथिन हुनकर बछड़ा सेहो देखयमे बहुत नीक लागै छनि आओर ओ दुध दैत छथि आओर हुनका पूजा सेहो कयल जाइत छनि आओर लोक हुनका घरमे राखै छनि तऽ कहै छै लोक जे नीक होइत छै आओर हुनकर जे छै से गोबर सँ अङ्गना घर नीपल जाइत छै हुनकर गोबरक उपला बनैत छै जाहिसँ कि तऽ ई गोबरसँ जे गोइठा सभ बनै छै ताहि सँ चुल्हा चौकीकेँ जे छै से जरबै छथि ओहिमे खेनाइ सेहो बनबै छथि आओर हुनकर जे हुनकर राखि एहि दुआरे बैसल हुनकर साफ़ सफाई बहुत करय पड़ैत छै हुनका नहाबऽ सुनाबऽ पड़ैत छै ताहि दुआरे हुनका नहि राखय चाहैत छियनि ताहि दुआरे लेकिन ताहि दुआरे अखन नहि चाहै छी हुनका हम